जी हाँ मुझे हिन्दी में दो कवि बहुत पसंद है पहले तुलसी दास जी हैं जोकि सोलहवीं सदी के महान कवियों में से एक हैं कवि माने जाते हैं तुलसी दास जी राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे तुलसी दास जी ने बहुत से महाकाव्यों पर रचना की है जैसेकि श्री रामचरित्रमानस कविता जानकी मंगल पत्रिका गीतावली पर्वतमंगल दोहाबली आदि इन्हें इन्हें अपनी अर्चनाओं में संस्कृत अवधि और ब्रिज भाषा का उपयोग किया है इसलिए मुझे तुलसी दास जी की रचनाएं बहुत पसंद है एवं मेरे दूसरे पसंदीदा कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं जोकि प्रकृति को कवि कहे जाते हैं उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था इनकी रचनाएं युगपपथ पल्लव गुंजन गीतहँस वीणा युगवाणी स्मरण इन्होंने हिन्दी भाषा का उपयोग किया ही और इन्हें ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी रचनाओं में संघर्ष दिखाई देता है इसलिए मुझे यह दोनों कवि बहुत पसंद है